आं सासे दुखुथिया न'खरनि फिसा आं उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानि खस्थ' आरो गाबा मोखां आरजिनायजों दिनै एसे गाबोन एसे गावनि सोलोंथाइखौ सोलोंनानै दिनैसिम आंनि जा थाखोनि फरायनाय बे समखौ बारहोबोबाय आरो बेजों लोगोसे लोगो दोगोजों खुसि खुसियै रंजा बाजा गावनि कलेज थाखो आरो इयुननि माखासे संदाननायनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ आरजिनानै दिनैसिम आं आंनि आथिङाव गसंनानै मोनसे गोगो संसार दानो हानाय केपासिटिखौ मोननो हाबाय आरो जिउआव बेबायदि आरजिनाय आरो खस्थ'खौ लानानै जिउखौ दालांगोन होननानै आं आंनि थांखिसिम सहैनायाव थोजासे नाजानाय दं आरो बेफोरनि अनगायैबो सुबुंनि जिउआव गोबां जेंना जेंसि समाज आरो जौगानायनि फारसे खस्थआथ' गोबां दं नाथाय गोदो उन्दै समनि गेलेनाय दामनाय देनाय आंनिनो आंगो लोगोफोरखौ गोसोखांनानै दिनै मानो बे समा फैफिना बे समखौ गोबां हास्थायहरो आंनि गोसो गोरबोनिजों नाथाय मालाबा सोरखौबा लोगो मोनो दुखुथिया बबेबा खनदसेयाव मोजोमसे सौसिखनो हायै जेयाव फाननानै जौगानो रोङै थाखोआव जानानै दं नाथाय आं आंनि आंगो लोगोफोरखौ बेबायदि थाखोनिफ्राय सोराङाव लाबोनो नाजायो अब्लाबो सुबुं माहारिया नाजानायनि फिथाइखौ आरो गावनि जिउखौ बेसेन गोसा खालामनो साना खायसेआ बुजियो जाय बुजिनाया बेफोरथ' मालाय अब्लाबो साक्सेसफुल जालांबाय जिउआव आं उन्दै समाव फुटबल गेलेनो जोबोद मोजां मोनोमोन आरो मारबल गेलेनोबो जोबोद मोजां मोनोमोन मारबल गेलेनाय समाव लोगोफोरजों दावराव जानाय आरो आं गोदो फुटबल गेलेनाय समाव गेलेमु फुटबलखौ जों जोनो थाखाय मोखथाङाव मोनामोन बिनिनो फुटबल मोनैनि असिलायै जोङो न' खाथिनि जुमब्रा बिफांनि फिथाइखौ खानानैनो जोलुर महरै जोनानै गोबां गेलेनो आरो रोंगौथि लाबोनो हादों खायसेया दिनैसिम फुटबल प्लेयार जानानै थांबाय आरो खायसेया फुटबल गेलेमु बादायनानैनो आसाम पुलिस बायदि सारबिसाव साक्सेस जानो हाबाय बेसेबां गोग्गाथाव जोंनि गोदोनि जारिमिना आरो आं दिनैसिमाव मोनसे डिजिटेल मार्केटिं नि ए टि एम मिनि ए टि एम माइक्र' ए टि एम आरो अनलाइन बायदिसिना एप्लाइ बेफोरबायदि जेरक्स मेशिन मबाइल रिचार्ज बेफोरबायदिखौ आंनि जा रोंगौथि दंमोन बेफोरजोंनो आं आंनि न'खर संसारखौ सोलिनो हानाय खाबुखौ मोननो हाबाय